हैलो ओह् बस बस ठीक ठाक तुस सनाओ बस बस खरे आं दस्सो बस केह् दस्सा दे आं तुंदे बारै आं दस्सो दस्सो केह् दस्सो केह्ड़ी दस्सो केह् सेवा करी सकदे तुंदी अस ओह् साढ़े कोल सारा कुछ ऐ दालां चिप्सां सबकुछ ऐ साढ़े कोल तुस दस्सो केह् पोआना अस पा दिन्ने आं हून ऐ एह् राजमांह् ऐ पंज किलो एह् राजमांह् ऐ एह् राजमांह् दौ किलो

अ चौल दस्स आं एह् चौल दा स्हाब ऐ दस्स रपे किलो एह् धोती मूंगी धोती मूंगी ऐ एह् धोती मूंगी इक्क मिंट मिगी पुच्छन देओ एह् मुढ़ेआ धोती मूंगी ऐ बीह् रपे किलो ओह् खरी खरी तुस दस्सो कोई चिप्सां बड़ी सारी कोई मिक्चरां अच्छा केह्ड़ी आह्ली कोल्ड ड्रिंक पाई ऐ थम्स अप जां लिम्का चलो लिम्का पाई ओड़ी ई इक्क लिम्का होर होर दस्सो होर केह् पाचै ओह् इक्क मिक्चर दा पैकेट बी करी ओड़ेआं ठीक ऐ होर ओह् ठीक ऐ खारा बी लेई लैयो दस्स में में पाई ओड़ेआ चैक कीता तुंदा समान दा बिल बनी जाह्गा ते में तुसेंगी देई ओड़गा ठीक ऐ ते तुस अपने बंदे ओ जेल्लै तुंदा मन होग देई ओड़ेओ एह् एह् तुंदा बनी जाना एह् तुंदा बनी जाना कोई सोलां सौ रपेआ हारा आहो सोलां सौ रपेआ ओह् कोई निं कोई निं कैसी गल्लां करा नै करी ओड़गे थोह्ड़ा घट्ट तुंदे बास्तै आं तुंदे बास्तै घट्ट करी ओड़गे ते चलो फिर जेल्लै समान पेई जंदा ना ते देई ओड़गा तुसेंगी समान ते तुस आइयै लेई जायो फिर ठीक ऐ चंगा फिर राजा जी